आं गोदो सेंग्रा समाव माइ गायदोंमोन जोंना सात बिगा दंमोन बिनिफ्राय बहुद मानसिफोरना दङ एकस' बिगा दं मा बिगा दं बिसिना हाजार हाजार माइ मोनो सोरबा ओरै खाजिगर हरो दानि जुगाव ओरै बासुगाव हरो ओरै बरपेटा हरो ओरै हावलि हरो गासिबो मानसिफ्रानो एखे नंखाया जेनेबा आलदा आलदा मावो सोरबा फाथो मावो सोरबा देमसि मावो सोरबा एसे एनैखौ दखरसेखौनो बेसर मावो सोरबा ओरै ओरै मावलाय ओरै मावलाय आलो मावसै एसे एनैखौनो सोरबा जोगोनारखौ एसे दब्लायसेखौनो खालामो लाब मोनजाग्राफ्रा मोनजानसै जाय मावग्राया मावनसै जोंबो मावदोंमोन बिसोरबो मावदोंमोन गावजों गाव बे जोगोनारफोरखौल' फानलाय खायो लाव जोगोनार बे सबाइ बिमा खफिफोरखौलाय जों फानलाय खायो जों बयजोंबो फानलाय खायो जोंनि बेंथलनि एरियायाव सब समाय बांसिन ओंख्रि मोना जोंना ओंख्रिया जाहैबाय जयपुरनिफ्रायसो मोनो जयपुर बरपेटा बिनिफ्रायसो लाबोयो बानलु होन मुला होन ओरैजाय थमेथ' होन गाजर होन गासिबो ओरै बरपेटा गासिबो बाक्सायानो खावसे फैखायो जोंनाव जोंनि बेंथलाव जोङो ओरै फानफिनहरनाया जोंना माइजों फाथो गय बिनिफ्राय ओरैजाय देमसि बेसर बेल'खा जेब्बो गैया जोंनाव एथ' दंमोन जोंनाव गैया नङा जोंना हायाबो गुवार गुवार दं खिन्थु जोंना बे गिदिर जाया मोसौ हगारो बोरमा हगारो ओरै बारि बेरा बायजोबो जोङो ओंख्रि मोनजानो धानदायानो गैया ओरैजाय थांबा नों दिंखियाखौनो खुनुरुखुम बायनानैसो जानांगोन नों बेंथलाव दिंखियाखौसो बायनानैसो जानांगोन नोङो ओरै सिबुं सिबुंजों जों सिबुं मोनजायासै साम' खननानै मोनजायोमोन जों बिनि सायाव साम'खौबो मोनजायाखै ओरै गांजेमा मोनजायोमोन जोङो ओरै दुब्लियाव गांजेमाखौबो मोनजायाखै इसिबां खखा सादोंमोन खखाखौबो मोनजायाखै बिसिबां जों नासयजाखो ओरैजाय सोरबा बुङो आंनि दैखौ दाहोथे बेखौबो आंनिखौ दा होथे बिसिबां जों बिसाबां सयज'बावनो बेवलाय जोंबोथ' गोदो मावखायोमोन मावनायालाय खेथि खिथन बयबो मावखायो मावनायालाय ओरैजाय जोंहा साप्लायल' हरजोबो साप्लायल' हरजोबो ओमफ्राय जाहा उलथा बरपेटानिखौ जानांगौ जानानै फैयो खाजर माइरंखौनो जागासिनो दा कनट्रलाव जोंनो फानहरो जोंनो खाजलगाव कनट्रलनि माइरंखौ जानाङो जों जानांथारामोन बिदिखौ गोदो जानांथारामोन एभेलेबेल माइरं दंखायोमोन दाबो दङ दंनायालाय जोंथ' मालायखौ माखौथो बुंनो सोरबा मालाय बायसग्रा बेफारिफ्रा बायबाय फानहैबाय क'क्राझार ओरै भुटान ओरै बेंगल फानहरो मिलाव सोवै सोवै जोंनि माइरंखौनो फानहरबाय जोंनिथ' दाय गैयाना बेयाव मालाय फानग्राफ्रा फानबायबा जोंहाबो दाय गैखाया जोंनाबो गामियाबो सोरबा फानग्राया फानखागोन सोरनावबा थेखा गैखाया थेखा नांखागौ सोरनावबा गथ' फरायनाय दङ सोरना सोरनाबा टिइशननि फरिखा दङ सोरनाबा सोरनाबा बि ए फरायगासिनो दङ बेफोरनो फैसाखौ जोंना जाखिनि गय थायबा बेजोंसो सुफुंनानै हरजोबनो हायो ओरै माइखौलाय जोंलाय एसे जुथुमनानै दोनखानो हाखागोन एसे एनैखौ जोंहा बहुद खामानि दं मावनांगौआ दा ओरैजाय गारि सालायबाबो गारिखौनो ओरैजाय फासस' थाखाल' मोनगोन नोङो सानसे थाहैनायखौनो नङाबा हरसे थानांगोन नोङो ओरैनो थानानै फिरपिलि सालाय ओरैबो देरस'खौनो मोननाय नङा नोङो एखमब्ला ओरै सालाय हैदो नोङो अट' सालायदो आंना थावानो गैला होनना बुंगोन ओरै फैदो नोङो लामाया मोजां नङा जोंना बेंथल लामाया ओरै सालायबा ओरै दाय ओरै थांबा ओरै दाय ओरै फैबा ओरै दाय बुंनानै जेब्बो लाब गैया जोंनि जों गामि बेंथलखौ आरो बेंथल गामिनि मानसिफ्रा एखदम मावनानै जाग्राफ्राबो जाग्राखा जोबथा जाग्राखा आरो मिथिजोबखायोबो जोंखौ